صبح بخیر آج میں آپ کی مدد کیسے کرسکتا ہوں مجھے یہ سن کر افسوس ہوا پیٹ میں درد کے مختلف وجوہات ہوسکتے ہیں کیا آپ کے درد کی قسم اور اس کا مقام بیان کرسکتے ہیں کوئی دوسری علامات جیسے متلی یا آنتوں کی عادات میں تبدیلی یہ معلومات فراہم کرنے کا شکریہ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں آپ کے پیٹ میں درد کی ممکنہ وجوہات کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے یہ آپ کے نظام انہضام سے متعلق ہو سکتا ہے جیسے بد ہضمی یا گیسٹرائزکیا آپ نے رات کے کھانے میں کوئی غیرمعمولی یا مسالہ دار چیز کھائی ٹھیک ہے اچھا ہوا کہ آپ نے درد اور رات کے کھانے کا ذکر کیا ہمیں دیگر عوامل پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے جیسے تناؤ معدے کے مسائل کی کوئی تاریخ یا ہلکے وائرل انفیکشن کے امکان پر بھی چونکہ آپ نے متلی کا تجربہ کیا ہے اس لیے اپنے آپ کو ہائیڈریڈ رکھنا ضروری ہے اگرچہ میں جسمانی معائنہ کے بغیر تشخیص نہیں کرسکتا لیکن آپ کے بیان کردہ علامات فوری طور پر سرخ جھنڈے نہیں اٹھاتی ہیں تاہم احتیاط کی طرف سے غلطی کرنا ہمیشہ بہتر ہے اگر درد برقرار رہتا ہے یا خراب ہوجاتا ہے یا اگر آپ کو بخار الٹی یا آنتوں کی حرکت میں تبدیلی جیسی کوئی دوسری خطرناک علامات نظر آتی ہیں تو میں طبی امداد لینے کی تجویز کرتا ہوں ہاں ابھی کے لیے آپ ہلکے آسانی سے ہضم ہونے والے کھانے اور کسی بھی مسالے دار یا چکنائی والے کھانے سے پرہیز کرنے کی کوشش کرسکتے ہیں اور اور بی کاؤنٹر ان کا سائز اور بد ہضمی سے متعلق تکلیف میں مدد کرسکتے ہیں تاہم اگر درد برقرار رہتا ہے تو برائے کرم مکمل جانچ کے لیے رابطہ کرنے یا ملاقات کا وقت طے کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں آپ کا اسقبال ہے خیال رکھیں اگر آپ کو کوئی تشویش ہے تو مجھ سے رابطہ کرنے میں سنکوچ نہ کریں یہ ہم یہ یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے کہ آپ جلد بہتر محسوس کر رہے ہیں آپ بھی خدا حافظ